हँ हेलो हँ कहियौ प्रणाम प्रणाम हँ हँ आमके पौधाके सर अपनेके साल भरिके पौधा छै ओकरा जे छै से दू सए रुपये छै पाँच सालके पौधा लेबै तऽ अपनेके जे छै से लगतै चारि सए रुपये एकटा पौधा कटहा अच्छा तऽ अपने जँ आउ ने नर्सरी पर नर्सरी पर एबै तऽ जे भी जेना गाछ छै ओहि हिसाबसँ लागि जेतै बहुत नहि नहि एबै जहन अपने तऽ ओहिमे भऽ जेतै ने डिस्काउण्ट जे छै लाएक कए गो पेड़ पौधा लेबऽके अइ अपनेकेँ हँ तऽ पौधा हँ तऽ अबियौ ने अपने नर्सरी पर आउ हर तरहके पौधा छियैक आमो भेरायटी भेरायटीके आम छियै कटहल छियै लीची छियै नर्सरी हमर भड़बड़ामे छियै हँ आउ आओर एकदम हिसाब किताबसँ लागि जेतै अपने कहबै तऽ अपनेके लगबा भी देबै ओकर जे छै से गैरेन्टी भी छियै जे पौधा अगर अपनेके मरत तऽ ओकरा जे छै से हम दोसर पौधा देब अपनेकेँ पौधा अपनेकेँ फेर जे छै से रिप्लेस मिलत ओहिके टाइम टेबुल छै दू महिनाके अन्दरमे अगर पौधा मरि जाएत तऽ ओकरा जे छै से अहाँके फेर रिप्लेस मिलत पेड़ जे छै से आमके छियै कटहलके छियै बड़हरके छियै लीचीके छै बहुत किछुके पौधा छै कि होइत छै एहिमे हँ हँ आबि कऽ आउ ऊपर जे छै से बतियाउ आओर की जे छै से आउ ओत्तऽ पौधा जे छै से जतेकसँ सस्तासँ सस्ता पौधा मिलत अपनेके एहिठिना गैरेन्टी भी रहैत छै सब किछुके पौधाके जे छै से अपनेकेँ तीन महिनाके अन्दर अगर पौधा सुखि जेतै तऽ पौधाके अपनेके फेर दोसर पेड़ भेटल जाएत लगाबऽके आउ हँ तऽ अबियौ अपनेके जे बुझेतै जादा पेड़ लेबै तऽ अपनेके डिस्काउन्ट जे छै से मिल जेतै हर पेड़ पर ठीक छै तऽ आउ अपनेके कखन तक एबै हाँ तऽ चारि पाँच बजे तक अपने अबियौ अपनेके जे छै से जे भी हेतै से डिस्काउन्टसँ डिस्काउन्ट देल जेतै हर पौधा पर आहाँके अगर कहबै तऽ हमर स्टाफ जाकऽ लगा भी देतै पौधा हँ तऽ आउ ने ओहिमे जेते जइ रङ्ग पर अगर कए गो पौधा लेबै जतेक जादा लेबै अपनेके ओहि ढङ्गसँ डिस्काउन्ट अपनेके भेट जाएत